गोंयचे गोवोरमेंट आनीप्रीनू सपोर्ट करपाक खूब हॅल्प करता तेणी व्हडले व्हडले एग्जिबिशन दवरल्या की ताकी म्हणजे कोणें स्टार्ट अप केलां तेणी आपले स्टॉल घालपाचें आनी सगळ्यांक तें एक्सेस करपा मेळटा की कोणें किदें केलां तें सगळ्यांक पळोवपा मेळटा एक बरोबर एक जाग्यार वचून पळोवपाचें आनी ते भायर तें मार्केटींग करता आपणाचो स्पोन्सरशीप खूब लोकां कडेन वचून स्पोन्सर घेता आनी ते प्रोमोट करता सो तशें गोवा गोवोरमेंट बरें इनिशिएटीव घेतलां की सगलें स्टार्ट आसा पळय तें गोंयच्यान येवपा जाता वयर